जोंनो जोंनो आसामनि सरकारा गासैखोबो आबाद मावनायनिफ्राय आबाद मावनायनिफ्राय बा दै खस्थ' जायोब्ला आबाद खेथियाव लांनो थाखाय जों सरकारनि सरकारा जोंनो बुहुत हेफाजाब होयो आरो अबेबा समाव जानाय लोंनायनिफ्रायबो जोंनो दै गैयाब्लाबो सरकारा जोंनो पाइपजों लांनानैब्लाबो जोंनो नखर नखर जोंनो दै होयो आरो फैसा ताखा फैसाफोर नांगौ जायोब्लाबो जोंनो सरकारा लन होयो लनजोंनो जोङो जाखिनि खामानि मावनो लानाय बेफोरखौ जाफुंसारनो हायो बेबायदिनो सरकार सरकारा जोंखौ बुहुत हेफाजाब खालामो हेफाजाब खालामनायनि आरो जोंबो सरकारखौ सरकारा जोंनो हेफाजाब खालामबोनानै जोंबो जाखिनि जाखिनि आबाद मावनायखौ जोङो जाफुंसारहोनो हायो आरो गोरान खेथिफोराव होनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो दै दै गोजानाव लांनो थाखाय जोंनो दै पाइपआव लां पाइपजों दै सारनानै होनाय बेफोरखौ सुबिदाखौ जोंनो होयो आरो आरो जोंनो जोङो बा अबबा मोनसे दुखुवाव जुदि ताखा फैसानिफ्राय जोङो आबाद मावनायाव फैसा थोआ जायोब्ला जोङो सरकारनिफ्राय लन लानो गोनां जायो जोंनो सरकारा लुन होयो जोङो बिबायदिनो सलिलांनो हायो